ہندوستان میں نقل و حمل کا نظام بری بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور فضائی نقل و حمل پر مشتمل ہے بھارتی شہریوں کے سب سے پہلی ترجیح عوامی ٹرانسپوٹ کا استعمال ہے اور بھارت عوامی ذرائع ںقل و حمل والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے بین الاقوامی معیارات کے مطابق بھارت میں موٹر والی گاڑیوں کے تعداد کم ہے بھارت کی کی سڑکوں پر دو ہزار تیرہ عیسوی تک صرف چوبیس پوائنٹ پچاسی ملین گاڑی ہیں بھارت میں دو ہزار اگیارہ عیسوی کی مردم شماری کے مطابق دو پہیوں والی سواری رکھنے والے صاحب مکان افراد کے تعداد اکیس فیصد تھی جبکہ کار جیپ یا وین رکھنے والے صاحب مکان افراد کی تعداد صرف فور پوائنٹ سیون فیصد تھی اس کے باوجود دنیا بھر میں سڑکوں پر نقل و حمل کے سب سے سبب ہونے والی اموات میں بھارت پہلے نمبر ہے اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے بھارت میں آٹو موبائل کی صنعت میں فی الحال چار ملین سے زیادہ گاڑیوں کی سالانیہ پیداوار کے ساتھ دس پوائنٹ فائو پرسنٹ کی شرح سے ترقی کر رہے ہیں اور مستقبل میں گاڑیوں کی مجموعی تعداد بہت زیادہ ہونے کی توکید تھی اور دربھنگہ میں ایک بار روڈ جو ہے بہت ہی کہیں کہیں پہ روڈ اچھا بھی ہے اور کہیں کہیں پہ بہت خراب بھی ہے یہاں تک کہ ایک بار جب ہمارے گاؤں کے ایک آدمی آ رہے تھے تو روڈ بہت ہی زیادہ ٹوٹا ہوا تھا تو اس روڈ پہ جو ہے آتے آتے لگا اچھی طریقے سے ہم گھر تک پہنچ جائیں گے لیکن آگے دور جا کے اس کا گاڑی جو ہے پلٹ گیا اس کے بعد پھر وہ بہت زیادہ ہی گھائل ہو گیا تو پھر ہم میری یہی گزارش ہے یہی کہنا میں چاہوں گا کہ جو روڈ ابھی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بھی ذرا ٹھیک کر دے اور جو ٹھیک ہے اس سے کوئی دقت نہیں دیکھتے ہیں بہت سارے گاؤں میں جاتے ہیں کہیں کہیں تو روڈ بنے اچھے اچھے بنے رہتے ہیں اور یہاں بھی بنے ہوئے اچھے اچھے بس یہی ہے کہ کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا سا فولٹ ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کو بھی ٹھیک کر دے تاکہ ہمارے لوگوں کو جانے میں کوئی دقت نہ ہو کوئی تکلیف تکلیف بھی نہ ہو اور اچھے سے چلے جائے اور اس میں کسی کا ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور اپنے گھر اچھے سے پہنچ جائے ایسے ہی ایک بار کسی گاؤں کے لوگ مطلب باراتی میں آ رہے تھے تو اس میں بہت ساری گاڑیاں آ رہی تھی سوچے کیا جو مطلب اچھے سے چلے جائیں گے تو پہلے بولے چلو میرا گاؤں کا روڈ بھی صحیح ہے کوئی دقت نہیں ہے ادھر سے چلو اچھے طریقے سے پہنچ جاؤگے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی لیکن سبھی گاڑی والوں نے سوچا ٹھیک ہے جب یہ بولا تو میں چلا ہی جاتا ہوں اچھا ہی ہوگا اس نے بولا لیکن آگے دور دور جا کے دیکھا تو بہت زیادہ ہی گڈھا کڈھا تھا تو اس میں سبھی کی گاڑی جو ہے پھنس گئی تو بہت مشکلوں سے اس نے گاڑی والوں نے اپنی اپنی گاڑی کو نکالا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اچھے سے روڈ اس کو بھی کر دے اور اس میں پھر کوئی تکلیف نہ ہوگی